मिकी अच्छा एह् सनाएओ कि तुसें ई केह् लगदा कि किश बच्चे ऐसे होंदे मतलब कि बच्चे अलग अलग किस्में दे होंदे उं'दी अलग अलग पसंद पसं पसंद होंदियां लेकिन पेरेंट्स जेह्के होंदे इत्थूं दे जेह्के लोकल पेरेंट होई गे एह् चांह्दे कि बच्चे साढ़े पढ़ाई इच गै ओह् करन पढ़ाई च गै अग्गें जान ते अगर कुसै बच्चे दी अगर रुचि कुसै होर चीज च होऐ चीज च होऐ ते अगर उसदै जाना लेकिन इत्थै इन्नी ओ छूट निं ऐ उस चीज दी मतलब कि किश किश इ'यां थोह्ड़ा अजें बी हिचकिचांदे मतलब कि इ'यां बाह्र भेजने आस्तै जां किश नमीं चीज ट्राई करने आस्तै थोह्ड़ा थोह्ड़े उं'दे उ'नें लेइयै जेह्के थोह्ड़े हमउमर लोक उ'नें ई लेइयै केह् सलाह् होग इस बारे च दिक्खो अ'ऊं ते इ'यै आखना चांह्दा कि बड़े सारे जागत होंदे मतलब कि ऐसे निं ऐ सारे इक्कै नेह् होंदे मां प्यो दिखदे न कि जेह्के हां भई जेह्के टाप्पर न बड्डे बड्डे फ्रैंड आह्ना दे उ'यै सब किश ऐ अबा ऐसा बी निं ऐ अगर कोई जागत पुगत अगर कुसै होर चीजै च जि'यां कोई डांस होई गेआ जि'यां कोई गीत बगैरा स्हेई गांदा कोई और उसदा कोई टेलेंट ऐ ओह् उसदे च शैल करै दा ते उस्सी असें ई छ मतलब कि उसदे पर पर्दा नि पाने चाहिदा बल्के उस्सी जैदा शा जैदा बढ़ावा देने चाहिदा की के ऐसा नेईं ऐ कि सिर्फ उसदे च गै मतलब कि पढ़ाई च गै थुआढ़ा फ्यूचर ऐ अस अगर इस स्हाबै दी चीजें च बी अगर मतलब कि अगर अस शैल न ते अस और मेह्नत करन ते अगर पिच्छुआं तुसें स्पोर्ट थ्होऐ तां इसदे च बी अग्गें बड़ा फ्यूचर ऐ ऐस ऐसी गल्ल निं ऐ इ'यां थोह्ड़ा जेह्की साढ़ी यूटी ऐ जम्मू कश्मीर इसदे च फ्ही थोह्ड़ा घट्ट ऐ इतनी इत्थै फैसिलिटियां नि हैन और सब किश नि ऐ हां बो अगर कोई चाहे ते बाह्र अस जाई सकदे सारा किश करी सकदे हां बा अगर मां बब्ब दे अंदर एह् सोच होऐ तां